योगा सिर्फ़ु कसरत ई ना आहे योगा में आसन हूंदा आहिनि योगा जेके पहिरियों त हुन में हिकु ॿिनि तरीक़नि जी योगा हूंदी आहे हिक त तमामु धीरे करिणो आहे ऐं हिकु त तमामु तकिड़ो करिणो आहे हुनमें चङा ई तरीक़ा हूंदा आहिनि करण जा भई सूर्य नमस्कार थियो हे बैठक थी या शीर्षासन थियो इहो योग हीअं जाम ई तरीक़ा आहिनि जेके कसरत में न हूंदा आहिनि योगा जेके कंदा आहिनि उहे मतिलबु हुनजा टाइम बि हूंदा आहिनि की घणे मिंटनि खां पोइ करिणो आहे योगा त खाधे खां पोइ वीह मिंटनि खां पोइ करणी हूंदी आहे बाक़ी कसरत त सॼो ॾींहुं करे सघिबी आहे कसरत कंहिं महिल बि कजे पर योगा जो पंहिंजो पंहिंजो टाइम हूंदो आहे